हय हय हय कसली जाय आसली तुका आं मागीर पळय आयक हांव सांगतां गुलाब आसा पळय तें न्हू आमी एक देडशें रुपयान विकता म्हणजे मोटे आहा पळय ते बरें गुलाब बरें सगळे कलरांचे पिंक कलर गुलाबाचो तांबडो हयडुळो सगळें मागीर हें आहा रोजां एक आसा तीं ती एक आसा शंबर रुपयान किलो मागीर कमळ आसता पळय कमळ लोटस आमी विकता ते दोनशीं रुपयान स किलो दोनशीं रुपयान मागीर मोगरेचे मोगरेचे आमी हें विकतात भाजी करूंमेरची ती सुमार तुका एक शंबर रुपयान फांती पडटली म्हणजे बरी आं बरी मोटे मोटे येता ते बरें आनी बरी दिसताय बी पळोवपाक आनी वासूय बरो येता पळय

आं तिनूत किलो जाय ना हे सद्यां मार्केट प्रायस न्हू बाजारान आमकां कितलेच मेळटा तेजेर मातसो आमकां फायदो जावपा नाका आतां हय आमी सगळी आमचो एक धर तूं आतां आमकां आमी हाडटात ती शंबर रुपया धर अदमास लाय मेळ्ळें धर शंबर रुपया हाडटा तुमकां तर आमी शंबर रुपया विकले जाल्यार आमचो फायदो किदें जातलो एक धा रुपया आमकां फायदो नाका शंबर रुपया आहले जाल्यार आमी तुका दिता आमी तुमकां विजीचे बाकी कडेन सगळी जाणा एक देडशीं रुपयान विकता म्हारग विकता सारकी आमी तुमकां बाबा कमी घेता आमी फक्त धा रुपया लायता आमचे प्रॉफीट तें आमकां लुकसाण जावना तें पळोवपा गेल्यार एक वाटेंतल्यान ऑर्कीड आहा ऑर्कीड तुका म्हारग पडटलें पांचशीं रुपया हय पांच किलो जाय तुमकां ऑर्कीड किद्याक तीनूत ना ती कमी जावपा न्ही तो रेट ती तशी फिक्स रेटूच ती कित्याक तीन ते चार आसता पळय उत्पादन तें खूब अशें हें कशें म्हारग काडटालें सगळें तें उत्पादन जाता म्हटल्यार पळय तूं आमचें सदांचें गिरायक म्हणोन तुका आमी लायता रेट डिस्कावंट तुमी कितलें कमी कमी करून करून कितले जाण कमी करतलें हांव खंयचो आमकांय आहा न्हू मातसो फायदो पळोवोचो पडटलो किदें पोरवां पोरवां जाय इतले बेगीन मेळटली मेळटली हाडटा अरेंज करता हांव तशें कांय भिवपाची गरज करता करता हय हय ना जाल्यार आमी आमची गाडी धाडटा आमी तुमकां तूं येवपाची गरज ना आमी गाडी धाडटा तुमी तुमी कडेन आसा पासलें कितें कितें कळ्ळें मात्शें एकदां नाल्या जी पे करा एडवान्स म्हणोन हय एक देड हजार कर बरें बरें हय हय ह्याच नंबराचेर कर